हैलो इद्धर दिक्खो आं साढ़े आए दे जम्मू कशमीर मंदरें शैह्र बिच ते अस बाह्वे आह्ली माता दे होई आए न ते हून इत्थें माता वैष्णो जाना ऐ दस्सो आं केह्ड़े कोह्ड़े केह्ड़े साधन न उत्थें जान दे अस बाह्वे होई आए अस कत्ती तरीक तगर मंदर जाना उत्थें होई आए अज्ज आं हून असे वैष्णो देवी जाने दा सोचेआ आं जगतें दा केह्दे केह्दे कन्नै अस जाह्गे मेरे बच्चें दा मन खराब होंदा बस्सें बिच होर दिक्खो किश आक्खा दे ओपन बस्सां चली दियां अज्जकल ते किन्ने दी होई जाह्ग मेरी निक्की गड्डी जेह्दे नै अराम कन्नै पुज्जी जाह्गे पैसे किन्ने लग्गगे अं

ठीक ऐ अस पैह्ली बारी आए दे इत्थें ते पता निं लग्गा दी कक्ख तुस करी देगै ते बड़ी टैम देई आया स्हानू दिक्खो अस बाहर दे आए दे स्हानू लुटदे ते तुस लोकल ओ ते उप्परै ई ज्हाज बी जंदा ऐ किन्ना किराया ते एह् बड़ा ई आ हून दिक्खो आं अस डेली बी निं चलदे पैदल कियां जाना ना बच्चे जाई ओड़ी न बुड्ढें कुत्थें जाना पैदल चलो चंगा फिर करी देओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक